सोनभद्र ज़िले के लोग कई सारे व्यवसाय या करियर अपनाते हैं जैसे कि यहाँ पे उच्चतर व्यवसाय के लिए यहाँ का पावर प्लांट माना जाता है क्योंकि इस ज़िले के अधिक से अधिक लोग को व्यवसाय उस प्लांट ने दिया है और इस से उन्हें कई सारे रोज़गार मिले हैं इसके अलावा यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े कोयले के खदान हैं जो कि काफ़ी लोग को रोज़गार देते हैं और इस से भी जो लोग नहीं कर पाए वह लोग यहाँ पर दुकानदारी का कार्य करते हैं जिस से सोनभद्र ज़िले के व्यवस्था और जीवन जीने के तरीक़े में कई सारा योगदान प्राप्त होता है